मनुष्यमे भाषा बोलैके सबसँ बड़ा अच्छा हइ कि हम भाषाके बोलैके लेल कोइ ने कोइ समझैवला होइके चाहै छै जाहिमे सब आदमी एक दोसरेसँ भाषा बोलै छै आओर सिखबै छै जइसे इशारा करै छिए आओर समझ जाइ छै लेकिन सबसँ अच्छा भाषा हमरा मैथिली लगै छै अपना गाँवमे सबसँ नीमन सब भाषा तऽ लोक बोलबे करै छै जइसे हो गेलै ठेठी आओर भोजपुरी मैथिली लेकिन हमरा जइसे हो गेलै सीतामढ़ी जिला मधुबनी दरभङ्गा ईसबमे मैथिली भाषा बोलै छै हमरा सबसँ अच्छा भाषा मिठास एकर बोली सबसँ सुन्दर मिठास भाषा हइ मैथिलीमे जाहिमे सबके मैथिलीमे मिठासके अलावा किछु नहि एहिमे मैथिली भाषा सबसँ अच्छा बोलैमे लगै छै आओर जल्दी भी समझमे आबै छै मनुष्यके लिए सबसँ अच्छा आओर सुन्दर सुशील भाषा मैथिली होलै एकरा बाद आओर जल्दी भी समझमे आ जाइ छै आओर समझैमे कोइ परेशानी नहि अबै छै एहि चलते हम मैथिली भाषा बोलैलए पसन्द करै छै आओर हमरा सबसँ स्वीट आओर मिठास भाषा मैथिली होइ छै एहि लागी हम मैथिली भाषा गाँव अरमे बोलै छिए आओर गाँवके लोकसब भी बोलै छै